हैल्लो कौन बोल्ला दे सुशमा बोल्ला दी अच्छा अच्छा ओह् मैं ना कताबां लैनियां हां अपनी कुड़ियें अच्छा ते केह्ड़ी केह्ड़ी रक्खियां तुसैं कताबां अच्छा ते मैं चाहिदी ही इक हिंदी दी ते इक इंग्लिश दी चाहिदी ते होग थुआढ़े कोल ते किन्ने पैसे पैंसल हैन प्रैक्टिकल दा सारा समान रक्खे दा अच्छा ते फिर मैं कदूं आवां फिर लैं अच्छा अच्छा ते ओह् पैसे पैहे बी ते दस्सी ओड़ो निं अच्छा ठीक ऐ